جی میں اپنے علاقے کے اپنے گاؤں کے بارے میں سنا سکتی ہوں تو یہ میرا گاؤں مدھوبنی بہار ہے یہاں مدھوبنی سن سنسکرتی کے نام سے جانا جاتا ہے اور مدھوبنی پینٹنگ یہاں مدھوبنی پینٹنگ بہت مطلب مشہور ہے یہاں کی جی اور مدھوبنی کے ارریا سنگرام میں متھلا ہاٹ جو بنا ہے یہ بہت مہم ہے اس کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دور سے لوگ آتے ہیں اور کئی کئی دن کئی کئی کتنے کتنی رات لوگ رہ کے یہاں اس کا لطف مزہ اٹھاتے ہیں جی اور اس کے متھلا ہاٹ تو ابھی بہت مطلب مشہور ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں لوگ بہت لطف اٹھاتے ہیں اس کے اندر جا کے اور اس سے پہلے اس جگہ میں سنتے تھے میری مطلب بزرگ لوگ کہتی ہیں کہ وہ بہت بڑا تالاب تھا وہاں پر اسی میں پورے گاؤں کے لوگ پورے محلے کے لوگ جاتے تھے نہاتے تھے وہاں کپڑا دھوتے تھے کھانے تک کا بھی پانی لایا کرتے تھے اور اسی پانی سے لوگ کھانا بناتے تھے اور وہ بہت گڑھ گڑھا تھا اس کے اندر اور اس کو اب بڑھا کے اور متھلا ہاٹ وہاں پر بنا دیا گیا متھلا ہاٹ بنا دیا گیا وہاں پر اور اتنا مشہور ہے کہ بہت بہت دور سے آتے ہیں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جی متھلانچل ہے یہاں متھلا متھلانچل یہاں بہت چیزیں مشہور ہیں جی یہاں کھیتی باڑی کسان لوگ رہتے ہیں کسان ہی کھیتی باڑی کرتے ہیں اور یہاں کے ہر چیز دال چاول میں بہت زیادہ ٹیسٹی رہتا ہے کھانا پینا بنانے میں یہاں این ایچ متھلا ہاٹ این ایچ کی وجہ سے اور بھی مشہور ہے یہاں شہری علاقہ ہے شہری علاقہ ہے اس کے اندر

اور سارے چیز یہیں مل جاتا ہے اور کیا بتائیں اپنے گاؤں کے بارے میں